हमर सासू माता छथिन ओ जेनाकि खेती कयलखिन हुनका खेती करैके इच्छा भेलनि तऽ ओहि पीछाँ हमरो भेल इच्छा तऽ हम अपन कयलहुँ तऽ ओहिमे जेनाकि गहूम होइ छै खेसारी होइ छै तहनसँ मड़ुआ होइ छै तहनसँ अथि मक्कइ होइ छै तहनसँ अहाँके से अल्लू होइ छै हरेक तरहके अथि होइ छै होइ छै तऽ अपन हमरो भेल ओहि पीछाँ करैके इच्छा तऽ हम अपन कयलहुँ हमर सासू माता छथिन ओ खेती कयलखिन तऽ ओहि पीछाँ हमरो करैके इच्छा भेल जेनाकि एखन खेतीमे से गेहुँम होइ छै खेसारी होइ छै मड़ुआ होइ छै मक्कइ होइ छै सभ चीज हरेक तरहके होइ छै जेनाकि सासू माता छथिन सासू माता खेत कयलखिन तऽ जेना कि अल्लूके गहुँम कयलखिन अल्लू कयलखिन हमरो करैके इच्छा भेल तऽ हमहूँ अपन कयलहुँ अथि कए कऽ अपन अल्लू कयलहुँ गहुँम कयलहुँ मड़ुआ कयलहुँ मक्कइ कयलहुँ तहनसँ प्याज अथि कयलहुँ हरेक तरहके जे अथि होइ छै से अपन कयलहुँ जेनाकि हमर सासू माता छथिन ओ खेत केलखिन तऽ हमरो करैके इच्छा भेल करैके इच्छा भेल तऽ हमहूँ कयलहुँ तऽ हमहूँ कयलहुँ तऽ गेहुँम कयलहुँ तहनसँ खेसारी कयलहुँ तहनसँ अल्लू कयलहुँ तहनसँ प्याज कयलहुँ मक्कइ कयलहुँ हरेक तरहके अथि होइ छै जेनाकि हमर सासू माता छथिन ओ खेत केलखिन तऽ हमहूँ ओहि अथिसँ लागि कऽ कयलहुँ तऽ अल्लू कयलहुँ तहनसँ गहुँम कयलहुँ खेसारी कयलहुँ मक्कइ कयलहुँ मड़ुआ कयलहुँ अथि कयलहुँ केराउ कयलहुँ केराउओ बाउग अथि कयलहुँ हमर सासू माता छथिन ओ खेती कयलखिन हमहूँ कयलहुँ ओहि पीछाँ कयलहुँ तऽ हर जेनाकि अथि भेल अथि कयलक